जी हाँ हमारे क्षेत्र का सरपंच हमारे गाँव का ही एक सदस्य है मैंने उसके साथ कई बार बातचीत की है उस के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में मेरा अनुभव बहुत अच्छा है हमारे गाँव के जो सरपंच और विधायक हैं मैंने उन के साथ कई बार बातचीत की है उन के द्वारा हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करवाए गए हैं उन के बारे में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और मैं उन से समय समय पर उन कार्य कार्यों के बारे में बातचीत भी करता रहता हूँ उन्होंने जो भी कार्य कराया उसको तहे दिल से कराया और बहुत अच्छे तरीके से कराया उस में पर्याप्त मात्रा में जैसे कि कहीं सड़क बनवाई है तो बिल्कुल जो सड़क के लिए पर्याप्त मात्रा में जो सप्लाई के लिए माल चाहिए वो पूरा लगवाया है और यदि किसी अन्य कार्य को करवाया है तो उस में उन्होंने बिल्कुल अपना सौ प्रतिशत हिस्सा दिया है जिस से कि उस में आगे कोई शिकायत नहीं हो इस लिए सभी हमारे जो लोग हैं वो सभी उन के साथ बिल्कुल उन के कार्य अनुभव के बारे में ख़ुश हैं